आं माबाइलखौ बाहायो आं बिदिनो फिसाफोरनो हरो फिसाफोरनो सम सम आं बाहायनाया जाहैदों आं फिसाफोरनो फन खालामो आरो बिदिनो लोगोफोरनाव फन फन खालामो आरो माबानो जाथि खुरमानो फन खालामो ओमफ्राय आं मबाइलखौ बिदिनो सम सम इउटुब नायो डाटा बाहायो आं दसे दसे नायो फ्लिमफोर नायो बिदिनो रायज्लाय हरो लोगोफोरजों रायज्लायहरो फिसाफोरनो हरो आं बिदियाव बाहायो आरो दसे दसे आरो आंनि मबाइला बिदिनो गंथामसो जाबाय गोमानाया आरो उनावसो लाफिनदों आङो ओमफ्राय नै दा आंनि माबायानो मबाइल रायज्लायनायानो इउटुब दसे दसे नायनाय आरो बायदिसिना मावनाय दांनाय माबाखौ आं नायनानै माबायोनालाय एसे दसे दसे नायो बाहायो आरो गथ' गथायनो हरो आरो आलासि दोमसिनो हरो बिदिनो लोगोफोरनो हरो आरो आं बांसिन माबाखौनो माबानाय जाया आरो आं आंनि मबाइलाव रिसार्स सोनाया आं एकस' आसिनि सोयो आरो मासाव बेबायदि आरो एकस' आसि सोयो ओमफ्राय आंहाथ' रावजोंबो रायज्लायनाय माबा गैखायानालाय बे लोगोफ्रानोसै बे फिसाफ्रानोसै बे जाथि खुरमा जाथि बंस' खबर लालायनायानोसै आरो जोंहाथ' आरो आंहा जेबो माबा गैयानालाय बाहेरा बायजो बायदिसिना रायज्लायाना आङो खालि बेफोरखौल' खबर लायो खबर लायो ओमफ्राय दफा दफा फ्लिम भिडिय' माबा माबि सर्ट नायलाबायो बिदिनो दसे दसे नायो इउटुब बायदिसिना संनाय खावनाय बायदिसिना नायो आरो बिदिनो लोगोदिगिनो हरो फन खालामलायो कल खालामलायो बेबायदिल' आरो जोंना ओमफ्राय आरो जेबो माबा गैया माबाइलनि सोमोन्दै आंहा बांद्राय माबा गैया दा आं बेनो आरो फिसाफोर गोजान गोजानाव दं हिसाबै आं कल खालामो आरो गोजान गोजानाव मोनलांनाय हिसाबै फिसाफोरखौ एसे खबर लाहरो बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ आरो आं मबाइल बाहायनाया बेनो आरो खबर लाहरनाय लोगोदिगि खबर लालायनाय बहाबा थांनाय बहाबा मानाय बायदिसिना थांनांगौ मानांगौ जों खल खालाम लायनानै खबर लालायनानै थाङो जोङो बेनो आरो जोंनि माबाया मबाइलनि खामानि मावनाया आरो गैया जोंहा जेबो खामानियाथ' गैखायानालाय जोंना बे मबाइल माबानायानोसै जोंना दसे दसे नायनाय कल खालाम लायनाय रायज्लायनाय बायदिसिना खामानिफ्राव थांनाय खबर खबर खालाम लायनानै थांनाय मानाय बेनो आरो जोंनिया दा मबाइलनि सोमोन्दै आङो जेबो माबा बुंनो रोंला आं दा मबाइल गोमाजानायाबो गंथाम खासैनालाय आं दा गंसे लाफिननाया बावाखै ओंखायनो दा आंनि बुंनांवगौखौ आं बाहायनो दोनथ'नाय जाबाय दे